हा असांजे समाज में नचण वारी माइनि खे थोरो सुठो न मञींदा आहिनि पर हाणे जीअं जीअं वधे थो पियो मो माण्हूं मॉडल थी विया आहिनि थोरो सो इन्हीअ ॻाल्हि खे सम्झनि था पिया ऐं इन्हीअ नचण खे कोई बुरो नथा मञनि पंहिंजे ॿारनि खे बि डांसिंग स्कूल में था मोकिलीनि पिया डांस सेखारीनि था पिया त हाणे इन्हीअ करे कोई बि ओबजेक्शन नथो करे कुझु अञा बि आहिनि पुराणी सोच वारा जेके इन्हीअ खे थोरो बुरो मञनि था बाक़ी अॼु कल्ह इहो डांस हिकु कला थी पई आहे उन्हीअ खे व वधि में वधि करणु खपे उहो सभिनी जे कारण सुठो बि आहे मैंटल स्ट्रेस बि घटि कंदो आहे उहो डांस करणु उन खे डांस करणु खपे सभिनी खे सभिनी जे कारण वधीक ई सुठो आहे इहो